طویل بائکنگ ٹرپ کی تیاری کرتے وقت کچھ اہم نکات کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے یہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ لے جانی چاہئے سفر کی تیاری کرتے وقت پہلے سے ہی اپنے سفر کا ایک خود مخصوص منصوبہ تیار کر لیں راستے دورانیہ اور منزل کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھیں درکار لاجسٹکس جیسے کہ بائک اسباب خوراک پینے کا پانی خابین اور کپڑے کی منظوری کریں بائک کی ٹیوننگ اور تجہیزات کی جانچ پڑتال کر لیں اگر آپ کیمپینگ کرنے جا رہے ہیں تو اچھی کوائلیٹی کی خوابین اور ٹینٹ ضرور لے جائیں مخصوص بائکنگ جلسوں کے لئے درست کپڑے اور جواڑی جامے کا منتخب کریں جو آپ کو ٹھونسنے سے بچائیں منزقی رہنماؤں کے ساتھ سفر کرنا بہتر ہوتا ہے اس لئے جہاں بھی ممکن ہو رہنماؤں کی مدد سے سفر کریں منظرنامے اور نقشے بھی ساتھ لے جائیں زندگی کے لئے اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ کے پاس کافی خوراک اور پینے کا پانی ہو پہلے پرواز کیا جائے کہ آپ کے پرانے سلامتی تجہیزات جیسے کہ پہناوٹ کی دوائیں پلاسٹر ضروری اشیا وغیرہ ساتھ ہیں برقی آلات موبائل چارجر کیمرے وغیرہ کو بھی ساتھ لے جائیں بائک کی بیٹریوں کی بھی درستی کی جانچ کر لیں اگر آپ کسی دوسرے علاقے یا ملک میں سفر کر رہے ہیں تو تصدیقی دستاویزات جیسے کہ پاسپورٹ کو بھی ساتھ رکھیں سفر کرتے وقت موسمیات کی پیشن گوئی کریں اور اپنے ساتھ مناسب کپڑے لے جائیں یہ تصوری اشیا ہیں جو طویل بائک کی ٹرپ کی تیاری میں مدد فراہم کرتی ہیں سفر کے مقام کے مطابق اور آپ کے خصوصی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں تخصیص دیں